ओह जुनारनि आबादाव आबादारिफोरा माबायदि साधारन जेंनाफोर सहायनांगौ आं बेखौ बुंलांनोसै ओम जुनारफोर जुनार फिसिनाय एबा आबादाव जों ओरैबायदि जेंना मोनो जेनेबोला दैज्लां बोथोराव अखा फैयोब्ला ओह जों मोसौ फियो ओह मोसौ फिनायनि गेजेराव जों ओरैबायदि सहायनांगौ जायो दैज्लां बोथोराव अखा फैयोब्लाथाय जोंहा जायगानि आंखाल जायो बिदिनो दै बाना जायोब्ला अबाव होगोन अबाव थागोन बिसोरखौ मा जाहोगोन जानानै जों ओह जिगाबावनो दोननाय जायो जिगाबजोंबो बिसोरखौ बोरै जिगाबल' जाहोनानै फोथांना लाखिनो बेखौ साननानै जोङो जोबोद दुखु सहायनाय जायो मानो होमब्ला जुनारखौनो जों गाावनि फिसाबायदि अननानैसो फिनाय जायो थिक बिदिनो मेसें बोथोराव जोंहा माइ हाखांब्लाथाय गांसो जोंहा एबोल लेभोल जानाय समाव ओह मोसौआ बा बोरमाया जोंहा गोसो बायदि गांसो मोनजायो दैज्लां बोथोराव मोसौ आरो बोरमा मोननैबो खस्थ' मोनो ओह जों सुबुंफ्राबो खस्थ मोनो आरो जुनारआबो खस्थ' मोनो बिसोरबो आदारखौ थोजासे जखानि मोनजाया जोंबो बिसोरनि नांगौबायदि आदारखौ सुफुंनानै होनो हाया थिग बिदिनो दाव फियो जों दाव फियोब्लाबो ओह मेसें बोथोराव बिसोरो गोसोबायदि एरजानो मोनो मैगं बारिफ्राव बहा मैगं बेगर ओह बेबायदि इसोरो एरस्रा एरस्रि गोसोबायदि मोनजायो नाथाय दैज्लां बोथोराव अखाजों बेसोरबो ओंखारनो हाया नाथाय दावनि बेरामा दैज्लांआव जाया मेसें बोथोराव गोजांनायजोंनो अहा थागोन बहा मागोन थनथ्रनानै बेराम जायो ओह बेरामजों मोगा मोगि जाना थैयो थिग बिदिनो गोलोम बोथोराव बोरमा आरो मोसौ बा अमा बेफोरो अखा फैबाय थानायजों सान्दुं दुंखांना होयोब्ला ओह थाम्फै अरनानै बेराम जायो बिदिनो अमाखौथन जों ओह डाक्टर लिंना बिजि होब्लाबो जों बासायनोनो हाफेरा ओह बियो जै बेमार जायो थैखायो नाथाय मोसौनियाव मोनसे बेराम जायो दै बाना थांखांनानै दै बानानि ओह गांसो बे फलब खोबनाय गांसो हाब्रु नांनायखौ जायोब्ला बेसोरनि आसुगुराव एम्फौ नाङो बा आसुगुरा गनो नागिरो बेखौनो बुङो सखा ओह बेखौथन ओह गोदोनायाव बो सिथर बेरो होननानै जों मिथियो गांसो जाया बेखौ रैखा खाालामनो थाखाय जों गावलियानिफ्राय मुलि बाहायनानै जों रैखा होनाय जायो ओह दै गुदुंजों सुफा सुफा सुनानै ओह आइथिंखौ जों साखोन सिखोन लाखिनांगौ ओह खारफिन हिरि होनानै जों बेसोरनि एम्फौखौ दिहुननानै जों बिसोरखौ रैखा होनाय जायो थिग बिदिनो दावखौबो जों गोबां मुलि जों बिगियाननि ओह फारमासि बायदिसिना फोरनियाव जों ओम बायनानै लाबोनानै होयो नाथाय जों माब्लाबा बासायनो हाया थिग बिदिनो जो आङो मोसौ बोरमा दाव अमा थासेयावबो जों बाइहेराव ओंखारलांनाय समाव बा आं ओंखारलानाय समाव आंनि नख'रनि उन्दै उन्दै बा आंनि फिसाजो फिसाला बा आंनि फिसाइ नख'रनि सोरबा नङा सोरबा सोद्रोमानो जों दाइथ' होनानै गालाङो मानो होमब्ला आरोबाव मोसौ बोरमाखौ जों गथ'फोरखौबो नायनो फोरोङो जाहाते जों जेरै फिदों जों जेरै फिनानै नख'र राहा खुंदों बिदिनो जोङो गथ'फोरखौबो रोंथों होननानै हगारना होनाय जायो ओह मोसौ फिनायाव ओरैबायदि मोनसे ओह नखर फुंनो हायोदि नों मानै मोसौ गाइ थायोब्ला ओह दानि जुगाव गाइखेरनि दामा ओह लिटारावनो साथि थाखा बा दजि रां बेखौ नोङो मानै मोसौजों जुदि नै लिटार बा थाम लिटार नों गाइखेर दिहुननानै फाननो हायोब्लानो ओह गोबां जों रां आरजिनो हायो थिग बिदिनो जोङो दायो नआव थानानैनो जुनारखौनो आंगोनि लोगो बायदि खालामनानै बा फिनानै जोङो नखर खुंगासिनो दङ ओह मोसौनिफ्राय लानानै बोरमा दाव अमासिम जों फियो हांसो बिदिनो गाइखेर फानो गाइखेर फानखांनानै जों फिसाखौबो फेदेरनानै फाननो हायो बेबायदिनो मोसौखौ जों दामब्रा जायोब्ला फानो ओह नै बोसोर बा से बोसोर फियोब्लानो जों मोसौ दामब्राफोरखौ मोजां जोलैनि गोजौ गिदिर मोनोब्ला जोङो जिथाम रोजा जिनैरोजा रांखौ जों खामायना लानो हायो आरोबाव ओह थाम जों गायखेरखौ फाननानै ओह दानसेआव थामरोजा बा बारोजा रांखौ जों खामायनानै लानो हायो इदिनो दाव अमा दावखौ जोङो फियोबा ओह फाननानैबो रां आरजिनो हायो बा नखरावबो जों बेदर हिसाबै बाहायनानै जानाय जायो ओह आलासि उलासि फैयोबोला जोंखौ मदद होयो बिनिखायनो जों जुनारखौ गावनि आंगो हिसाबै फिसिनाय जायो